जी हाँ अम सूखे ओर खराब मौसम में हमारे पौधों की देखभाल करने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीति बनाकर तैयारी करते हैं कि किस प्रकार खराब मौसम में हम अपने पौधों के लिए पानी दे सकते हैं किस प्रकार का खाद बीज किस मौसम में देना है और कहाँ पर किस प्रकार से खाद का उपयोग करना है इसकी भी हम अपने पहले से तैयारी करके रखते हैं कि खराब मौसम में हम पौधों में कितना पानी दें और कितना पानी नई इसके लिए हम पहले से ही तैयारी करके रखते हैं